ویسے تو بائکنگ کی دنیا کے رجحانات راستوں میں بہت سارے جو ہے ہمارے جو ہے انڈیا میں بہت سارے رجحانات راستے ہیں لیکن میں جہاں تک جانتا ہوں جموں کشمیر لداخ شری نگر وغیرہ ایسے وہاں پہ جو ہے جگہ ہیں اور ایسی وادیاں ہیں ایسے جو ہے ایسے ایسے راستے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بائک لے کے جانا اور وہاں پہ گھومنا ایک بہت ہی اچھا جو ہے اور ایک بہت ہی جو ہے یادگار جو ہے لمحہ ہو سکتا ہے اس یادگار جو ہے لمحے کو اگر بائک کے ساتھ ایک وہاں کی وادیوں کو اگر دیکھا جائے جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ اور بک میں بھی ہم لوگوں نے جو ہے بچپن میں کتاب میں پڑھے تھے کہ وہاں پہ ایک جو ہے ہونڈرو کا جو ہے جل پرپات یہاں پہ جل وغیرہ کا جھرنے وغیرہ کا بہت سارا جو ہے مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں بہت خوبصورت خوبصورت وہاں پہ جو ہے وادیاں جو ہیں نظر آتی ہیں تو اس طرح کی جگہوں پر اس طرح کے مقامات پر اگر جو ہے ایک بائک کے ساتھ جو ہے سفر کیا جائے اور وہاں پہ ان چیز وں کو دیکھا جائے تو ایک بہت ہی جو ہے یادگار لمحہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لحاظ سے جو ہے سری نگر وغیرہ کا جو جگہ ہوتا ہے ایک بہت ہی جو ہے شانت اور ایک بہت ہی سہاونا ایک بہت ہی جو ہے ایک بہت ہی سمجھیے ایک لطف اندوز والا جگہ ہوتا ہے جہاں پہ آدمی جا کے ایک سکون جو ہے حاصل کر سکے ایک جو ہے ایک سناٹا سا وہاں پہ چھایا ہوا ہوتا ہے تو اس جگہ پہ جانے کے بعد اور بائک سے گھومنے کے بعد ایک الگ ہی جو ہے مزہ ایک الگ ہی جو ہے آنند اور ایک الگ ہی جو ہے اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے تو ہم یہی چاہیں گے کہ جب بھی موقع ملے یعنی جب بھی ہم جو ہے اپنے اس جو ہے کام کام دھندھے کی دنیا میں جو ہر وقت جو ہے ہم لوگ ویست رہتے ہیں جب بھی اس سے ٹائم ملے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم بھی جو ہے وہاں گھومنے کے لیے جائیں اور اپنے جتنے بھی دوست وغیرہ ہیں جتنے بھی وہاں پہ اس طرح کے جو ہے کام کرنے والے آدمی سب موجود رہتے ہیں تو اس سب کو بھی میں یہی جو ہے یہاں سے میسز انہیں طرح کے جو ہے دینا چاہیں گے کہ جو بھی اس طرح کی جگہ پہ گھومنے جائیں گے اور جو بھی جو بھی وہاں کے جو ہے ان وادیوں کو دیکھنا چاہے تو وہ اس کو ضرور جانا چاہیے کیونکہ جب آدمی ایک جگہ رہتے رہتے جب ایک ہی جگہ رہنے لغتا ہے تو ان کو ایک ہی جگہ کی جو ہے جو ہے رہتے رہتے ایک بورنگ سا جو ہے محسوس ہونے لگتا ہے تو اس کو گھومنے پھرنے سے کیا ہوتا ہے اس کی جو ہے ذہن کھلتے ہیں اور اس کا دماغ جو ہے ایک الگ طریقے سے جو ہے کام کرنے لگتا ہے تو جتنے بھی وہاں پہ مقامات ہیں ایک طرح سے بہت ہی گھومنے کے لائق ہیں اور بائک سے جب اس جگہ کو گھوما جائے اس جگہ کے دیکھا جائے تو ایک جو ہے الگ ہی جو ہے اندر سے اچھا محسوس ہوگا اور ایک بہت ہی خوشی ہوگی تو جتنے بھی ہم ہمارے دوست احباب اور جتنے بھی یہاں پہ سن رہے ہوں گے یا جو بھی جانتے ہوں گے اس کے بارے میں وہ تو وہ ضرور اس جگہ کو جائیں اور خاص کر بائک سے جانا ایک اچھا جو ہے ایک ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے تو آپ لوگ ضرور اس سے ات مقامات پر جائیں اور ان مقامات کو دیکھ کر ان کے جو ہے ہریالی کو دیکھ کر آپ ضرور اس اس سے جو ہے ایک اچھا میسز حاصل کر سکتے ہیں شکریہ